हम सुबह उठै छी सुबह उठैके बाद जे छै फ्रेश होइ छी फ्रेश होइके बाद जे छै से बैठै छी अथी पर कतौ कोनो चीज बिछाक कोनो प्रकृतिक नीचाँमे कोनो वृक्षक नीचाँमे आओर फुल साँस लै छी पूरा श्वास क्लियर करै छी श्वास साँस लै छी साँस लै के बाद तब गाबैके प्रैक्टिस करै छी ताकि क्लियर हुए बेहिचक अकेलामे बाजि तब जे छै आराम से वएह जे छै निफिकिर भऽ क बाजलहुँ बहुत अच्छासँ बाजि लय छी ठीक यै आओर एहिना बाजले जाइ छै पहिले अपन प्रैक्टिस करूँ अपना घर पर बैठिक तऽ देखियौ कोनो चीज असम्भब नहि छै घर पर बैठिक आरामसँ करियौ प्रैक्टिस आओरो हमहुँ लेकिन स्वास्थ्यक नीकसँ पहिने भोरक बैठै छी सभ दिन नित प्रतिदिन सुबहकऽ बैठै छी बैठयके बाद जे छै नीकसँ अपनासँ पहीले अकेलामे नीकसँ गालहुँ बाजलहुँ भूकलहुँ नीकसँ ताकि आगाँ जे छै नीकसँ अपनासँ बाजी एहिना बाजले जाय छी अपनों सभक एहना करबाक चाही भोरक उठलहुँ ई तऽ हमर ड्यूटिये छी ई तऽ हमर रूटीने छी गीत गाबय ई करबय ऊ करबय निफिकिर भै क बाजबै तऽ नीक रहय छै खुलासा रहय छै